असां सिंधियुनि में ॾाढियूं कहावतूं आहिनि जेके असां कंहिंमहिल बि चई सघंदा आहियूं कंहिंखे बि कुझु बि ग़ुसे सां बि चवंदा आहियूं प्यार सां बि कंहिंमहिल चवंदा आहियूं वठु ॻणु त घणा अथई वठु लानत अथई भला बेशर्म आहीं भला घो घोड़ा विकिणी करे सूम्हि पियो आहीं इहो सभु असां चवंदा आहियूं ॿारनि खे बि चवंदा आहियूं केॾीमहिल